हा मां स्वच्छ भारत अभियान जे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियां थो छो जो मूंखे इहो प्रधान मंत्रीअ जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान ॾाढो वणियो जंहिं में सभई मिली करे पंहिंजे देश में किथे बि किन कचिरो हुजे जीअं पंहिंजे घर में या पंहिंजे घर जे ॿाहिरि गार्डन में मंदर में या पंहिंजे सोसाइटीअ में त हुते सभु ॼणा मिली करे हुन हुनखे सफ़ साफ़ु सफ़ाई कंदा आहियूं जीअं मां बि हिकु पंहिंजे कंपनीअ जे स्वच्छ भारत मिशन में भाॻु वरितो हो जंहिं में असां सभिनी कर्मचारियुनि मिली करे पंहिंजे जिते असां कम कयूं था हुन क्षेत्र में सॼी साफ़ु सफ़ाई कईसीं ऐं उन क्षेत्र खे सुहिणो ठाहिण जी कोशिश कईसीं पर मां अञा बि ॾिसां थो कि असां किथे वञू था असां कहिड़े रस्तनि ते या किथे गार्डननि में या किथे त हुते माण्हू कचिरो ईअं ई था फ़िटी करे छॾनि रस्तनि जा रस्ता सॼा कचिरनि सां भरियल लॻा पिया आहिनि त असांजी सरकार खे उनते ध्यानु ॾियणो खपे असां त पंहिंजे नंढे क्षेत्र में पंहिंजे प्रमाण सां जेतिरो हिस्सो साफ़ु करे सघूं था एतिरो करे था सघूं पर सरकार खे बि हिनते ध्यानु ॾियणो खपे कि असांजे शहर जी सुंदरता वधे हुनखे साफ़ु सफ़ाई कयूं ऐं हिनखां असांजो स्वास्थ्य बि सुठो रहंदो ऐं असांखे शहर में रहण जे लाइ इलाही वणंदो असां ॾिसंदासीं असांजे आजू आसे पासे सॼी साफ़ु सफ़ाई आहे त असांखे बि वणंदो ऐं ॿियो केरु असांजे शहर में अगरि घुमणु अचनि था जीअं कोई ॿाहिरि जो माण्हू त हुननि खे बि ईअं लॻंदो कि हा हिन शहर में केॾी साफ़ु सफ़ाई आहे हिते जी सरकार केतिरो ध्यानु ॾई रही आहे